ميرا پسنديدہ موسم سردى كا موسم ہے كيونكہ سردى كے موسم ميں ہر چيز بہت اچھى ہوتى ہے سردی کے كھانے بہت مزيدار ہوتے ہيں سردى كے موسم ميں انسان بہت اچھا محسوس كرتا ہے سردى كے موسم ميں سب سے بڑا مجھے پلس پوائنٹ يہ لگتا ہے كہ اس ميں كسى بھى طريقے كى كوئى بھی طبيعت خراب نہيں ہوتى